चिरां जिल्लानि गाहाय दामिन आरो रांखान्थियारि सामब्लायग्राफोर बेफोरो जादों जोंनि चिरां जिल्लायाव बेबायदि बिसर फोनानै बेसर बेगरनिफ्राय जों बेबायदि थाव दिरुननो हायो थाव दिरुननानै जों बेबायदि गावनो बाहायनो हायो बा साफ्लाय खालामनो हायो आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबांथार बेबायदि इन्डासट्रिफोर जेनोबा टाउननि खालामनो हायो माइ माइ गायनानै बेनो माइनिफ्राय माइरं खालामनानै माइरंखौ जों फाननो हायो बेफार फालांगि खालामनो हायो माइरंफोरनिफ्राय गोबां बेबायदिनो जोंनि चिराङाव डेभेलप फैयो आरो साहा बागान दङ जोंनि आसामाव बे साहा बागानखौ गोबांथार खामानियाव बाहायनाय जे साहा बागाननिफ्राय गोबां थाखा खामायनो हायो आरो साहा बागानाव गोबां लेबारफोर हाबनानै बेबायदिनो न'खर बोखांनो हायो खांलांनो हायो लेबारफोर थांनानै थायो आरो जोंनिया चिरां साहा बागानाव गोबांथार बेबायदिनो थाखा आरजिनो हायो खामायनो हायो थाव फेरेबनानै बेसर बेगरनिफ्राय थाव फेरेबनानै गोबां थावफोरखौ फाननो हायो आरो गावनो बाहायनो हायो बेबायदि गोबां डेभेलप खालामनो हायो आरो चिरां जिल्लायाव गोबां बेबायदिनो फार्मफोर दं